लॉकडाउनमे तऽ दूयेटा काज रहय खाऊ की सूतू तऽ हमहुँ लॉकडाउनमे जे छै से खयलहुँ सुतलहुँ तऽ आब कते रोज रोज भाते रोटी बनबैके फ़ुरसते फ़ुरसते रहलै जे रहि गेलै ओहिमे बहुत चीज बनेलहुँ इडली बनेलहुँ तऽ सूजीक गुलाबजामुन बनेलहुँ मोबाइल तऽ रहबे करै फ़ुरसतो रहबे करै तऽ एहिमे जे छै से जे जे मोन भेल से तऽ सूजीके गुलाबजामुन बनेलहुँ मोबाइल तऽ रहबे करै फ़ुरसतो रहबे करै तऽ एहिमे जे छै से जे जे मोन भेल से से मोबाइलसँ देखलहुँ यूट्यूब पर गेलहुँ निकाललहुॅं आइ ई खायक मोन अछि बाल बच्चा के बोलयके देरी की आइ ई खायके अछि जे माय हम आइ ई खेबौ तऽ बस अच्छा रूक हमे यूट्यूब पर देखे छियौ ई केना बनै छै आ बनाबै छियौ आ हम बनेलहुँ सभके मोन भेल आइ मीठ खायब बाजार तऽ जायके छै नहि खुल्ला तऽ छै नहि बजारक चीज तऽ खयबाक छै नहि तैं हमे गुलाबजामुन बनेलहुँ देखलहुँ की जे एहन निकालहुँ जे जाहिमे कि हमरा सभ चीज घरमे मिल जाय जे हम बना सकी तऽ देखलहुँ सूजीक गुलाबजामुन बड़ी आसानीसँ बनि गेल हमरा चिन्नी रहय आ घीयो रहय आओर सूजी बस आ दूध हँ जे छै से कनिटा मँगा लेलहुॅं र बाल बच्चा लय तऽ हम एकर गुलाबजामुन बनेलहुँ एको जरा मुश्किल काम नहि रहै बस सूजीके हम जे छै से कनिटा दूधमे खौला देलहुँ आ ओकरा जे छै से आटा जेकाँ बना लेलहुँ आ गोल गोल बनेलहुँ आ चिन्नीके हम्मे बोर बनाके राखि देलहुँ आ ओ जे सूजीके जे गोल गोल बनेने रहौं तकरा घीमे शुद्ध घीमे ओकरा हम जे छै से कनिटा बढ़िऑं बढ़िऑंसँ ओकरा पाक लगा लेलहुँ आ तकरा बोरमे दै देलहुँ बस सभ जे खएलक से एतेक नीक कहलक जे मोन खुश भऽ गेल मने आनंद भऽ गेल हमरा तब फेर दोसर दिन हम्मे कहलहुँ नहि आइ दोसर चीज बनाबी तऽ दोसर चीज देखलहुँ इडली इडली यऽ तऽ देखलहुँ इडलियो तऽ बहुत आसाने यऽ बनबैमे हमरा इडली स्टैंड सभ दिनसे रहय मगर हमै कहियो बनेलहुँ नहि तऽ हम कहलहुँ जे छै से सूजी वला झटपट रवा इडली देखलहुँ बस बना लेलहुँ ओकरा ओहोमे कोनो दिक्कत नहि रहय दहीमें घोरलहुँ सूजीके आ बस इडली स्टैंडमे जे कनि कनि जे छै से कड़ुवाक तेल कनि कनि लगेलहुँ घसलहुँ आ सभमे देलहुँ कूकरमें बंद केलहुँ इडलियो बनि गेल ठीके नाम रहय झटपट इडली ओहो बनि गेल तब जे छै से बच्चासभ कहलक की जे आब इडलियो भऽ गेल तऽ आब जे छै से डोसाक मोन भै गेल खायक तऽ हम खायब डोसा तऽ डोसा तऽ संयोगे जे चावलोके आटा आ दालों घरे मे रहय आ मिक्सियो आ लाइनओक दिक्क्त नहिय तहन हम्मे जे छै से ओयसभके डोसो बनबियै बनायै देलियै तऽ ओहोसभ खेलैक आओर कतेक चीज बनेलहुँ तेकर हिसाब नहि